छात्रवृति जेहन अखन के समय मे तऽ बिहार सरकार के द्वारा अभी भेटल जाइ छै ओकरा अलावे लड़की लोगन के बालिका सबके जे छै से पोशाक योजना छै साइकिल योजना छै ओकरा बाद जे छै छात्रवृति है इसब जे है से मिलै छै आओर ई के अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करय के लेल इंटर भी जे पास करै छथिन तऽ हुनका पच्चीस हजार राज्य सरकार के द्वारा ग्रैजूएशन कयला पर लड़की लोगन के पचास हजार रूपैआ मिलै छै आओर एहि सबके अलावा भी आओर भी योजना सब छै जाहि मे बहुत सारा जे है से मिलै छै छात्रवृति तऽ छात्रवृति के उद्देश्य ई होइ छै जे देहात क्षेत्र मे लोक जे है सब बच्चा के माय माँ बाप जे होइ छथिन तऽ उहे खर्च कऽ दै छथिन लड़का के ऊपर करय के न चाहै छथिन तऽ ई जे है से एहि से सरकार के एहि पर कर्तव्यनिष्ठ होइ के होइ जैसे जे है से अधिक से अधिक योजना कार्यान्वित हो सके आओर पल्लवित हो ताकि जो है बच्चा आगे बढ़ सके